धर्म दै नांऽ उप्पर बी जेह्का टूॅरीजम ऐ इसी बड़ा बढ़ावा मिलदा ऐ जि'यां साढ़े एरिये च नरसिंग मन्दर रामनगर बड़ा मश्हूर ऐ इत्थै बड़े बड़े दूर दा लोग मन्नतां लेइयै औंदे न ते लोग मनदे न एह्दे कारण बी साढ़े एरिये च टूॅरीजम गी बड़वा मिलदा ऐ बाकी होर बड़े जि'यां माता बैष्णो ऐ बैष्णो माता बी इक्क बड़ा जिन्ना टूॅरिस्ट औंदा ऐ बड़ी बड़ी दूरी औंदे न पतनीटाॅप ऐ इत्थें बड़े बड़े दूरा लोग जेह्के औंदे न जि'यां बर्फ पौंदी ऐ तां बर्फ दा नज़ारा लैने बड़े बड़े दूरा लोग औंदे बाह्र दे बी औंदे जिन्ने बी टूॅरिस्ट जेह्के औंदे न ओह् बड़े इत्थै नन्द लैंदे न फ्ही साढ़ा रामनगर दा बसंतगढ़ होइया और जेह्के बाह्र दे बड़े बड़े टॅूरिस्ट औंदे कश्मीर च ते औंदे गै औंदे न होर साढ़ियां बड़ियां जगहां न जि'यां लाट्टी धूना सुध्दमादेव नत्था टॉप